आं जी बिल्कुल सनाई सकने आं अस कि जेह्ड़ी अजकल ट्रडिशनल ऐग्रीकल्चरल ऐ जेह्ड़ी प्रैक्टसां होंदियां जि'यां साढ़े घर कि अ कनक छानदे कनक छानदे मक्कें दे दाने घुटदे एह् जेह्ड़ा होंदा कि बहुत ही अच्छा होंदा इक सारे परिवार मिलियै बौंह्दे ते कनक छटदे दादी छटदी ही कनक साढ़ी जैल्लूं अ'ऊं निक्क होंदा हा ते मक्कां जैल्लूं होंदियां हियां सारे जनें उप्पर छत्ता उप्पर कोठे पर बैहियै कोड़दे हे मक्कां ते बड़ा गै इ'यां बड़ा अच्छा लगदा हा बड़ी सारी प्रैक्टिसां होंदियां हियां कोई मांह् जि'यां मांह् लांदे मांह् छटदे मांह् फंडदे ते मांह् कढदे उं'दे बिच्चा ते राजमाह् होई गे जि'यां मुंगफली होर बी बड़े सारे होंदे हे ते इ'यै